ہمارے ضلع لکھنؤ میں بہت ساری عبادت گاہیں ہیں اور یہ عبادت گاہیں روایات اور تہوار ضلع کی کمیونٹی اور شناخت میں بہت طریقوں سے حصہ ڈالتے ہیں خاص طور پر کمیونٹی اور شناخت کے اعتبار سے بہت سارے طریقوں میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے عام طور پر وجے دشمی کے دوران ایک ثقافتی تہوار منایا جاتا ہے جس میں ہندو معاشرے کے لوگ اپنی پوجا وغیرہ کرتے ہیں اور اپنی عبادتیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دشہرا وغیرہ کے موقع پر بھی بہت ساری جگہوں پر حصہ ڈالا جاتا ہے اپنی ثقافت کا اور اپنی روایات کا ان روایات یا تہوار کی وجہ سے ہم لوگ معاشرے میں امن اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں اسی طریقے سے یہاں کی کمیونٹی ایک ہی طریقے سے جیتی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے تعاون کر سکیں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے اس معاشرے میں قدم سے قدم ملا کر چلیں ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کوششیں کر سکیں اور ویسے بھی ہمارا انسانی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی کسی سے نفرت نہ کریں اور اخلاقی بھی یہی ہونا چاہیے اور اخلاقی مضامین کے اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرد سے اچھے سے پیش آئیں